स्लो कुकर त मूंखे आहे ई कोन्ह ऐं न अॼ ताणी मूंखे उनजी जरुरत पई आहे ऐं न मां कॾहिं वठंदमि उहो हा न ऐं मूंखे प्रेशर कुकर या ऐं उनमें ई मां सभु कुझु कंदी आहियां इअ दालि बि उनमें ई कंदी आहियां आलू बि या बिहनि पटाटनि जी भाॼी कंदी आहियां उनमें दाॻ पचाईंदी आहियां ऐं सिपरी में केरु वेठो पुलाव ठाहे पुलाव बि मां प्रेशर कुकर में ई ठाहींदी आहियां छोकर दाॻ पचाए उनमें मेहा वेआ विझी छॾ त उनमें ई मुंहिंजो पुलाव ठही वेंदो आहे पाश्ता बि मां केरु तईअ में वेठो आलू भुञे बसर भुञे इन करे मां उनमें ई कुकर में ई ठाहींदी आहियां जल्दी सां बढ़िया थी वेंदा आहिनि अलॻि अलॻि बि तरीक़े सां सभु थी वेंदो आहे सभु थी वेंदो आहे दालि बि उनमें झटि थी वेंदी आहे केरु वेठो सिपरीअ में दालि विझे वरी उनखे कलाक टक ॻरींदी खे कुकर में जल्दी ॻरी वेंदी आहे उनमें ई दालि ठही वेंदी आहे बढ़िया मि मां त इहेई सलाह ॾींदमि की सभु कुकर में ई ठाहींदा कयो ऐं उनमें स्वादु बि ॾाढो बढ़िया ईंदो आहे ऐं कुकर कुकर ई सभिनि खां बेस्ट आहे गैस जी बि बचत थींदी आहे वधीक गैस बि न लगंदो आहे ऐं तरूं सभु कुकर में कंदी आहियां